रेस्टोरेंट हाँ खाना खाने बाज़ार से लाना है हाँ तो आपके यहाँ कोन कोन से डिश बनते हैं ह्म्म अच्छा तो रेस्टोरेंट खुलने की मतलब कोई टाइमिंग है क्या अच्छा दस बजे के बाद में कोई सुविधा नहीं है अच्छा अच्छा ह्म्म दाल रोटी चावल सब मिलता है ह्म्म ह्म्म ह्म्म अच्छा चाट वाट की व्यवस्था है ह्म्म बच्चे वगैरह आइसक्रीम पसंद करते हैं अच्छा तो तो होम होम होम डिलीवरी भी है कि नहीं है मतलब घर पे मंगाना चाहें अच्छा जा तो ठीक है घर से निकलेंगे तो फिर देखो आते हैं ठीक ठीक